जोंनि ओनसोलाव दावबायारिफोरा फोर्बोआव बाहागो लानो हायो मानोना जोंनि फोर्बोआ जाहैबाय बैसागु बैसागु फोर्बोआव बयबो जोंनि बर' हारि आरो आबै आबौ बोराय बुरि मोनहा मोसायो बे मोसानाय समाव जोङो जोंनि दावबायारिफोरखौ लाफानानै जोङो जोंनि हारिमुनि दख'ना गामसा गानहोनानै जोंजों लोगोसे बागुरुम्बा मोसानाय जे मोसानाय आरो खाम जथा सिफुं दामनाय बेफोरबायदिआव लाफानानै जोङो मोसाहोफानो हायो आरो जोङो बै बै सानखालि जोङो जेला बैसागुनि सिगां जोङो बावखुंग्रि हाजोआव बैसागुफोरबो जायो बे समाव लांनानै आलासिफोरखौ आराम देखायहैनो हायो आरो बे खेला बायदसिना बादायलायनायफोरखौबो नायहो हैनो हायो आरो आरो जोङो बैयाव थांनानै बै जायगायाव जोबोद मोजां समायना रमायना हाजोफोरखौबो नुनो हायो